पाँच हज़ार छ सौ छप्पन आठ लाख उनतीस हज़ार दो हज़ार पाँच सौ छ हज़ार दो सौ सात हज़ार दो सौ